म्हजो वाचन अनुभव वेगवेगळो आनी गिरेस्त जाला आनी दर एका वाचन उपरांत वेगवेगळे नदर विचार आनी भावना म्हाका समजून घेतल्यात पूण म्हाका खऱ्यांनीच प्रभावीत केलेल्या एका पुस्तकाचें नांव सांगचें पडलें जाल्यार ती एक असामन्य कादंबरी कादंबरीचें नांव द आल्टमिस्ट आनी ती पावलो कोयटो ह्या बरयला हे कादंबरी न्ही म्हज्या जिवनांची आनी विचार कळ्याची दिशा बदल्ली कादंबरीचें म्हत्व ही कादंबरी जायत्या वाचण्याची एक प्रेरणादायक कादंबरी म्हणन मान्य केल्या हे कादंबरीचे एक सादो मनीस साती आंगो नांवाचो गोठाणी आपल्या सपनाचो फाटोफाट वता आनी आपल्या जिवनाचो खरो अर्थ सोदपाक साहकाक सुरवात करता कादंबिरीचे जायते नदर आसात सपनांचो मागोवप आत्म आनी कुंडीचो एकवट आनी जिणेंत नकारात्मक कात्तय अशी मात करप ह्याच्या ह्याचेर वेगवेगळे विचार स्वताची उदगरत आनी संपन्नाचो सोद घेवप कादंबरीचो मुखेल संदेश म्हळ्यार जिण ते तुमच्या सपनाचो फाटोफाट रावप तांकां प्रतिबंद रावप आनी तांकां आपलो जिवीत ओप सातीआ शेतां आपली सपना साध्य करपा खातीर आपल्या घरांतल्यान आनी देशांतल्या प्रवासांत सुरवात करता तेन्ना तो एक सादो आनी सादारक मनीस पूण ताच्या प्रवासांत जायते अणभव सर संघर्श आनी येस आनी अपेस आयल्यात पूण ताणें आपल्या सपनाक केन्नाच हात सोडलें ना ताणें धाकले धर्म आस्मविस्तव आनी संपर्ण म्हाका खूब प्रेरणादायक आशिल्लें जिणते खूब कितें साध्य करपाक एकवट आनी संप्रण आसचो तुमी कितें म्हण तुमी कितें मनात ते एक देड मेळटले पूण वाटेर धीर आनी विस्त विस्तार जाय पडटा जिणेंतले सगळे अण अनुभव आप आमचे उदगरीत खातीर आसात हें आमकां कादंबरींत कळ्ळें आंतरराष्ट्रीय भोंवडी आनी संस्कृताची समज समजूत सातियां वचो वेग वेगळ्या जाग्याचो प्रवास आनी वेगवेगळ्या संस्कृतेचो संपर्क आयलो हो कादंबरीत खूब म्हत्वाचो ताच्या प्रवासांत ताका वेगवेगळे लोक मेळटात दरेक कलेची आपली संकृताय विचार सरणी आनी जिणे पद्दत आसा ह्या सगळ्या विविध्यालयान साती आव नवो नदर घेता आनी स्वताक समजून घेवपाक आनी फुलोवपाक शिकोवता पुस्तकांतल्या दरेक भेट एक धडो आसता फकत आवड आनी समजून घेव घेवन दुसऱ्याचे जिवंताचेर न नदर मारल्यार तुमच्याच जिवीत विशीं कुंब कितें कळटा जिणे सातो दर एक मनशाक समजूंक लागलो तेणें ताच्या जिवनांत व्हड बदल सुरू जाले ह्या पुस्तकांतल वेगवेगळी संकृताय वाचन अनुभव आनी शिकवण ताणें सोदून काडली त्यां आनी विचार कडेन संबर्गेत जिणे जिणेच्या मूल्या सोडून आडली